हैलो ओला मां रितू बलानी थी ॻाल्हायां ऐं मां पंद्रहनि मिंटनि पहिरियों माधव नगर वञण लाइ तव्हां वटां हिकु टेक्सी घुराई हुई त उहा टेक्सी मूंखे अञा ताईं वठणु कोन आई आहे ऐं मां सम्झां थी ॾाढो ई ट्रेफिक आहे त मां इहो ॼाणण थी चाहियां की मूंखे उहा टेक्सी मुंहिंजे घरु हाउसिंग बोर्ड मां वठणु कॾहिं ईंदी ऐं मूंखे कॾहिं केंप छडे छडंदी हिनमें घणो वक़्तु लगंदो मूंखे इहा ॿुधाइण जी तव्हां कृपा कयो